हेल'

ओइ माबाहाय मा होनो आंनो साजायग्रा बुस्थुफोरसो नांगौमोन हाबानि नांनायाथ' बिदिनो एसे दामि बुस्थुनि नांगौ आरो दामिफोरखौ माने सफाफोरखौ एसे दामि नांगौ ओमफ्राय जेन'बा फुलफोरखौ दरखंआव साजायनाय बे मेनगेटाव ओमफ्राय रिसेपसनाव जिरायनाय बिसिबांसो लागोन बायदि ओरैनो बेसिबां

औ ओमफ्राय एसेबो खमायथारा एसेबो

औ औ ओमफ्राय बेखौ साजायनायाबोथ' मोखां मानियाबो मोजांखौनो नांगोन आंनो एसे दामिखौनो ओरैनो बिसिबांसेनि दं जेन'बा मोखां साजायनायफोराबो खानाय

ए दाम गोसाबाबो अरजाला बस्थुआल' मोजां जाथों दाम गोसाबाबो अरजाला होनदां बस्थुआल' मोजां जाथोंसै

दे होमब्लाय हाबायाथ' बिदिनो माबा बिदिनो जानुवारिनि बिदिनो माबाफोराव साथाइस साथाइस थारिखफोराव आरखि बेफोरबायदि हा

औ माबा होमब्लाय बिदिनो मा होनो जेला हाबा माने एसे माबा जायो नोंसोरो एसे सिगां फैब्लानो जाबाय आरो दे होमबालाय बिदिनो जाथ'बाय दे दोनथ'लायदो उनाव खबर होफिनसै